हिन्दूमे रङ्गोलीके सूर्यके जल चढ़ावऽके कपार कपार पर कुमकुमके बहुत बहुत ही महत्व छै जेकरा से पवित्र सूत्रके कारण जानल जाइत छै की आगे वला व्यक्ति जे छै ओ हिन्दू छै आओर रङ्ग आओर कुमकुम सर पे लगैलासँ आदमी पवित्र भए जाइ छै पवित्र भए जाइ छै मन्दिरमे मन्दिरमे मन्दिर मे धार्मिक धार्मिक धार्मिक स्थानके बहुत जादा महत्व छै जेकरा हिन्दू हिन्दुत्व हिन्दुत्व